کھیلوں میں میرا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور اس سے جڑی میری جو سب سے بہترین یاد ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ہم محلے کے دوست ایک گراؤنڈ میں کھیلنے گئے اور ہم جس جگہ کھیلتے تھے وہاں پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ہم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دس اوور کا میچ کھیل لیتے ہیں جو جیتے گا وہ یہاں پر کھیلے گا اور جو ہار جائے گا وہ نہیں آئے گا اس میچ میں ہماری ٹیم بالکل ہارنے لگی تھی ایک اوور میں قریب پچیس رن درکار تھے اور میں بیٹنگ کر رہا تھا آخری اوور میں میں نے تین سکسیں مارے تھے اور اس کے بعد ایک رن دی اور پھر جو میرے سامنے والا پلیئر تھا اس نے ہمیں میچ جتا دیا تھا